औ हमरा बाबाधाम जाइके छलै रेन्टपर गाड़ी लेबऽके अइ बीस पचीस आदमी जेबै अहाँ किलोके हिसाबसँ लऽ जेबै कि एके बेर रेन्ट कतेक लै छिए कि से बता देतहुँ तऽ हमसब जइतहुँ ड्राइवर नीक देबै यात्रामे हमसब छी एजेड सब छिए ओकरा कनी सम्हारिके बढ़िआँसँ लऽ जाइके छै जेहन तेहन ड्राइवर रहतै तऽ नहि भऽ पेतै तेँ सुविधाके अनुसार हमरा सबके ड्राइवर चाही